हैल्लो एह् मैं बिल इलैक्ट्रीशन दी हट्टी फोन कीत्ता एह् मैं नमीं कोट्ठी त्यार कीती ऐ ते मैं तुसें गी ते मैं तुसें गी एह्दे ताईं साई देनी ही तु त्रै कमरे दो बाथरूम इक लाब्बी हां ते तुस इक कम्पनी दी चीजां यूस करने होन्ने जां थर्ड पार्टी अच्छा किन्ने चिर दी गरंटी औंदी थोआढ़े समान कन्नै तुस किल्ले ही कम्म करने होन्ने जां थोआढ़ी अग्गै लेबर ऐ अच्छा ते तुस केह् स्हाब ऐ थोआढ़ा केह् कि'यां लैन्ने होन्ने अच्छा ठीक ऐ